بالیوڈ ہو یا ہالیوڈ ہندوستان میں ہر جگہ فیشن کے رجحانات کو متاثر کرتا ہے لوگ جب کسی اداکارہ کسی نئے فیشن میں دیکھتے ہیں تو اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور وہ اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ مانو وہ کردار اداکار ہی بن جائے میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں وہ اپنے آپ پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں بالیوڈ اداکار کے جیسے لباس زیب تن کرتے ہیں ان کی ہیئر اسٹائل کی کاپی کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کی آواز کی بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال میں نے آج تک اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی اور نہ ہی ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہے